वैसे तो हमारे देश में अन्य तरक्की उन्नति के और भी रास्ते होते हैं जो कि हमारे देश के मन और जीवन को बदल देता है हम बात करते हैं तो जैसे क्या है हमारे देश में स्मार्टफ़ोन भी का इस्तेमाल करते हैं और कई तकनीकी चीज़ों का ज्ञान की जानकारी लेते हैं कई आसान कहिये होके चीज़ें टिकेट आदि बुक करना बैंकिंग का काम अन्य पैमेंट करना आदि सॉपिंग करना भी हमारे लिए ही एक टेक्नोलॉजी वो तकनीकी जानकारी देते हैं जब हम कई भी हर चीज आसानी से हो हो जाती है और हम उस काम को आसान से कई टेक्नोलॉजी के द्वारा ही इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए ही आसान और कई अन्य तरीकों से भी बेहतर तरीका होता है